کھیل کا جو میدان وغیرہ ہوتے ہیں گاؤں کے اندر جو جو بھی ہے شہر کے اندر اس میں دس بواری ہوتا ہے چونکہ گڈھا وغیرہ بہت سے ہو جاتے ہیں تو کھیلنے میں بچوں اور جو بھی کرکٹ فٹ بال کھیلنے والے کو دشواری پیدا ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے چوٹ چوٹ بھی لگ سکتے ہیں اس میں زخمی بھی ہو سکتے ہیں اسی لیے اس کو بھر دینا چاہیے کوئی بھی آدمی غلط نہیں ہونا چاہیے چونکہ کھیلنے والا ہے اس کو آگے کے لیے اس کو فائدہ دینے کے لیے جو ہے اپنا کوئی بھی زمین وغیرہ جو بھی بغل کے ہیں گڈھا وغیرہ اس کو بھر دینا چاہیے اور وہ فٹ بال دوڑ دوڑ کر یا کوئی بھی کرکٹ کا کھیل کھیلتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے آسان ہو چونکہ کوئی بھی جوکھم چوٹ وغیرہ نہیں لگے اور اچھے سے اچھا کھیل سکے اسی لیے جو کہ اس کا بچنے چاہیے اور اس کو کرکٹ کے لیے دینا چاہیے